जोंथ' जोंथ' गोदो जोंथ' गोदो माइ गायोमोनलै जों गोदो माइ गायनाया जाहैबाय खासामुनि आसु माइ गायनाय आरो बिदिनो खरमा आगोनसालि बांला बा मा होनो गोदो जों बिदिनो आसु माइ गायनानै जाबोयोमोन आरो माइसालिया जोंना गोदो बिदिनो माइसालि आगोनसालि माबा मा होनो खिस्र' माइ ओमफ्राय माबा माइसालि बानाथि जुहुल दाथ' बिदि गोदोनि माइखौ गायला दानि माइ गायनाया जाहैबाय रनजित रनजित गायो ओमफ्राय माला माइ गायो गोदान गोदान माइ जाबोबाय आरो खिन्थु दानि माइजों गोदोनि माइजों रुजुनानै नायोब्ला गोदोनि माइया बिगायाव बिदिनो मोजां जाथारोबा बार' मन सुद्द मन बिदिनो जायोमोन खिन्थु दानि माइया जाहैबाय मोजां जानांगौब्ला रनजितआ बिस मन फसिस मन बिदि जायो दा गोदोनि माइनिफ्राय दानि माइया बांसिन आय गोनांसिन जाहैबाय आरो ओमफ्राय दानि गायनाय फुनाया थाब थाब जाबाय बे गोदो जों नांगोलजों हाया हाया गायोमोन बिदिनो बार' बिगा गाहामखौ जोङो सय मास गाहाम नांगौमोन खस्थ' मस्थ' जों गोदो गायनाय जायोमोन किन्तु दानिया ट्रेक्ट'र पावार टिलार बे दानिया साबसिन जाबोबाय बिस बिगा थ्रिस बिगाखौ सानसेयावनो गायनो हाहैबाय हाबाय आरो दानिया माइयाबो साबसिन जाहैबाय मावनाय दांनायाबो साबसिन जाबाय नों बुरजा बुरजा गायनो हायो गोदो अभाबा बांसिनमोन दा अभाबा एसे खम जाबोबाय आरो मा खालामनो जों दा दानि बोथोराव जोंहा मोजांसिन जाबाय खम खस्थ' जादोंलै जोङो जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा गोदो बेराद अभाबमोन मा खालामनो

दा जोङो गोदो दस बिगा बार' बिगा बिस बिगा गाहामबाबो जोङो बोसोर फुराय जासे जानो थोआ लोमामोन दाना जोंना दस बिगा बार' बिगा गायबानो फुरा बोसोर खुलायो आरो दानि माइया आयगां जाहैबाय गोदोना बिदिनो दामुवा जुहुल दामुहा बिदाङा गोलावबाबो फिथाइया गेसेंमोन दानि बोथोराव मोजांसिन जाबाय आरो आइ गोनां जाबाय माइरङा दाना हाफोराबो मानसिनि संखिया बांबाय गोरा हायाबो मुल्य' जाबोबाय गोदो दामाबो हानि दामाबो खममोन दानियाथ' हनै माथो बिगायावनो लाख दुइ लाख आसि हाजार नब्बै हाजार हा लायै हा दाम जाबोबाय गोदो जोंनि आमोलाव बिदिनो थिन हाजार दुइ हाजार एक हाजार आराय हा बिदि मोनोमोन दाथ' बाब सोंनोनो हाला माथो जेरै बुंनो हायो एरैनो मोनो जाहैबाय गोरिबफोराथ' बायनोनो हाला दा हा होननायखौनो गोनांफ्रासो गोनांजों गोनां दामांसु नायनानै बायनो हायो

आं दा बिदिनो खुनुरुखम सोलियो बिजिनेस गेले साबो आं दिनैनि दिनाव हाजिरा बायदि एसे एनै थायो बेनो गाननाय जोमनाय सोलिनांगौ जाहैबाय थोब्ले माब्लेबाबो थोयाब्लाबो थोहोनांगौ बिदि जायो आरो